हाँ मैंने बचपन में एक बार बहुत ही बुरा खाना बनाया था उस समय मैंने घरवालों के लिए रोटी और सब्ज़ी बनाई थी जब मैं रोटी बना रहा था तो रोटी मेरी जल गई थी और जल के काली और बिल्कुल सख़्त हो गई थी जब मैंने घरवालों काे वो रोटी दी तो उन्होंने हँस हँस के ये कहा बेटा ये क्या बनाया है तुम ने ये तो काएला कोयला हो गया चलो कोई बात नहीं जब अगली बार बनाओगे तो सीखो और ऐसे ही जब तक तुम बनाते रहोगे तो एक टाइम वो आएगा जब तुम रोटी गोल और बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनाना सीख जाओगे अब उस समय मेरे घरवालों ने मुझे कुछ नहीं कहा और उस स्थिति में सब ठीक हो चुका था